जोंनि गामियाव हाबाखौ खुंनो थाखाय हाबाखौ खुंनो थाखाय सानैनि जरानि गोनांथि जायो बेयाव हिनजाव गोदान आरो हौवा गोदान बेहाय हाबाखौ खुंनो थाखाय मोननै न'खरनि हिनजावनि न'खरनि आरो हौवानि न'खरनि खोथानि गोनांथि जायो जेब्ला हौवाजों हिनजावजों सानैबो राजि जायो अब्ला हाबाखौ खुंनो थाखाय थि खालामनाय जायो बे थि खालामनायाव हाबाखौ खुंनो थाखाय मोनसे मोननै न'खराबो गोरोबलायनानै रायलायनाय जायो रायज्लायलायनायाव गोनांथिया मा बिसोरनि खोथाया मा हौवानि खोथाया मा हिनजावनि खोथाया मा बेखौ रायलायनानै गोसो गोरोबलायनानै जुलिखौ थि खालामनाय जायो आरो हाबानि डेटखौ फिक्स खालामनाय जायो बेयाव फिक्स खालामनानैहाय जोङो रायज्लायनानै बेवहाय फैयो फैनानै मोननैनिबो न'खरनिया ज' रायलायनानै बिदिनो खबर फैयो ज' फैनानै ज' गोरोबलायो ज' मिलायलायनानै गावजों गाव सन्मान होलायलायनानै जुलिनि रादायखौ थि खालामनाय जायो आरो जथुम जानाय जायो बे जथुम्मानि समाव जायनोखि आंनि फिसाज्लाया नोंथांनि फिसाजोखौ मोजां मोनो बिखौ जुलि खालामनो सान्दों बेनिखायनो रायज्लायनो फैनाय जाबाय होननानै रायज्लायनो फैबाय रायज्लायनो फैनानै बेवहाय सिनि लाबोबाय गय फाथै लाबोबाय गाइखेर लाबोबाय साहा मुरि लाबोबाय आरो बिबानखौ थि खालामनानै थांबाय खोथाखौ थि खालामनानै थांबाय जबान खालामनानै थांबाय हाबानि रादायखौ खालामनानै थांबाय हाबानि तारिखखौ थि खालामनानै थांबाय आरो बे समावहाय हाबाखौ थि खालामनानै उनावहाय जुलिनि डेटआ फैयोबा तारिखा फैयोबाहाय हाबाखौ गोगोमै धुम धामै खालामनाय जासिगोन आरो बेयो जोंनि गामिनि हाबानि थि खालामनाया बेफोरबायदिनो जोङो बेफोरबायदिनो खालामनानै गोदो गोदायनिफ्रायनो गामि ओनसोलाव हाबाफोरखौ खुंबोगासिनो दं आरो रायजो जाबोगासिनो दङ बेफोरबायदिनो हाबानि समखौ थि खालामनानै जोङो बिदिनो हाबाखौ खुंबोगासिनो दङ आरो दासिमबो सोलिबोगासिनो गामि ओनसोलाव आरो बेयो सोलिबाय थागोन बेबायदि नेमखान्थिखौ जों बजबनानै मोजां मोन्दों आरो बेबायदि नेमखान्थियानो सोलिबाय थागोन आरो बेबायदि बिबान खानाय जबान खानानै थांनानै हाबाखौ थि खालामनाय जायो